میرا نام آئینہ مرضیہ ہے میں ایک فٹوگرافر ہوں اور میرا ایک انسٹاگرام پیج بھی ہے جس میں میں تمام تصویروں کو اپلوڈ کرتی ہوں اور میں تصویریں کھینچتی ہوں جانوروں کی اپنے قریبی لوگوں کی اور درختوں کی قدرت کی اللہ کی بنائی ہوئی قدرت کی اور ان سب چیزوں کی مجھے تصویریں لینا بہت زیادہ پسند ہے اور انہیں سب کو میں سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر اپلوڈ کرتی ہوں اور اسی کے ساتھ تاکہ اور اسی کے ساتھ تاکہ مجھے اور زیادہ اندازہ ہو کہ فوٹو تصویریں کیسے لی جاتی ہے میں کچھ سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو اور فوٹوگرافر کو فالو کرتی ہوں اور ان کی پیروی کرتی ہوں جن میں سے کچھ کا نام میں بتانا چاہوں گی جول سرتو جون تملر مین پول نکلن برائنس کیری یہ سب وائلڈ لائف فوٹوگرافر ہیں اور فوٹوگرافرز بہت اعلیٰ مقام کے فوٹوگرافرز ہیں یہ اور ان سب کی میں پیروی کرتی ہوں تاکہ مجھے پتہ چلے کہ ایک اچھی تصویر لینے کا کیا اینگل ہو سکتا ہے اور ایک بہترین تصویر کیسے کھینچی جا سکتی ہے تاکہ میں اپنے ہنر میں اور زیادہ اضافہ کر سکوں